आंनि फरायनाया थ' हायार सेकेन्डारि पास आं दतमा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायोमोन आमफ्राय बेनिफ्राय एसे गोसो जादोंमोन साख्रि नायगिरनो होन्नानै आरो किन्तु आंनि फरायनायनि सायाव आं एसे कनफिउस जादों मानोहोनोब्ला मोजां फरायलांब्लासो गावखौ गाव गाव मा बायदि फरायदों बेखौ एसे हमदां हायो मोजां फरायनाया आङो जोंनि फरायनाया एल पि स्कुलनिफ्राय लानानै एम ई स्कुलाव एम ई स्कुलसिमाव टीचारसफ्राबो इसिबां एक्सपिरियेन्स गैया मोन जों मा रोखोमै फोरोंनांगौ मोनसे साबजेक्टखौ इंग्लिशखौ मारै फोरों नांगौ बेखौ मारै ट्रान्सलेट खालाम नांगौ मारै उन्दै फोरखौ फोरोंनो हागोन मा माबा लानानै मानि बेफोर मास्टारनि साइकल'जिकेल माबाजों उन्दैफोरखौ फोरोंनो हायो जों फरायबोदों बिदिनो फरानि खेथ्रोआव गावबो एसे नाजानांगोन आरो टिचारफ्रा एसे रोंखा राखा जानांगोन सिगां समाव जोंनि फरायनाय समाव टिचारसफ्राबो इसिबां नलेज गैयामोन नाथाय दानि माबायाव सरकारा जेनोबा मोनसे टिचारफोरखौ इन्टारविउ लानायनि गेजेरजोंसो थिसनो नाथाय सिगांआव बिदि थिसनाखै मोन ओंखायनो जोंनि फरायनाया एसे मोजां जाबोआखै दा जों मोजां जाब्लाबो जोंनि फरायनाया एसेबाबो जों हायो आरो फरायनानै जोङो आंङो ओइस एस हाइयार सेकेन्डारि पास खालामदों बिनि उन्नाव आंङो खामानि गुबुन जायगायाव खामानि मावहैदोंमोन बिनिफ्राय फैफिन नानै आंङो डिफेन्स लाइनआव एसे सेसथा खालामदों माबा खालामदों आरो राननिं खालामहैदों बिनिफ्राय साक्सेस जादोंमोन खारनाया खनब्रै खनबासोआ साक्सेस जादों नाथाय बै एग्जाम रिटेन जायो मेडिकल जाखांनायनि उनाव रिटेन जायो बेयावहाय एसे एग्जामआव फैल जादों बेयाव आंङो जाफुंनो हायाखै आरो आरो जोंङो गुबुन साख्रि लानोब्लाबो आर्टस फरायनाया एसे कनफियुस जायो आर्टस फरायनाया मानोहोनोबा दानि साख्रि मावनांगौब्ला एक्सपिरियन्स थाजोब नांगौ बेफोर आइ आइ टि बेफोर एक्सपिरियन्स ओरैनो थ्रि यार्स फर यार्स एक्सपिरियन्स बेयावहाय जोंङो कमपिटिशन खालामनो हाया मानोहोनोबा जोंहा जोंङो इसिबां कमपिउटारबा आइ आइ टि बेफोरखौ जोङो लाबोफानाय जायाखै आरो जोंखौ लिड खालामग्रा फरायनाय समाव लिड खालामग्रा मोजां मोजां बोसोन होग्रा बेबायदि जों मोनबोआखै मानो होनोब्ला साफ्रोमबो मानसियानो जोंनि फरायनायाव जेबो थुलुंगा होआखै